جی گپتا ٹراویل ایجنسی سے بات ہو رہی ہے جی جی میں نے آپ کو کل کال کر کے بتایا تھا کہ مجھے ایک ڈرائیور چاہیے جی کہ مجھے جانا تھا دربھنگہ ٹریول کرنے تو آپ نے ابھی تک آپ کا ڈریور آیا نہیں اور میں جو اس نمبر پہ کال لگا رہا ہوں تو وہ نیٹورک کوریج ایڑیا بتا رہا ہے سر آپ نے جو نمبڑ دیا وہ نمبر صحیح بھی ہے

سر آپ کو نہیں بھیجنا تھا ڈریور تو کم سے کم آپ ہم کو کال کر کے بتا دیتے ہم بہت دیر سے لگ بھگ دو تین گھنٹے سے پریشان ہیں اس کو کال کر کر کے تب میں نے آپ کا نمبر پہ پھر کال لگایا تو پتا چلا کہ وہ ڈریور ابھی تک آیا ہی نہیں ہے جی سر سر چار گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں سر ہم کو جانا تھا دربھنگہ سر اپنا جو ٹائم تھا وہ بھی اب چل جائیں گے سر آپ کو نہیں آپ کو ڈریور نہیں آتا تو آپ کے کم سے کم سر آپ ہم کو کال کر کے بتا دیتے یا پھر دوسرا کوئی ڈریور بھیج دیتے اب تو سر آج تو نہیں ہو پائے گا سر جی سر کل کل بھیجیے ٹھیک ہے سر سر کل لیٹ نہیں کیجیے گا کل بھیج دیجیے گا ٹھیک ٹھیک ہے دھنیہ واد تھینک یو